ॿ सौ चालीह हिकु सौ नवे पंज हज़ार ॿ सौ ॾह हज़ार पंज सौ छवीह ऐं हिकु लखु पंज हज़ार छह सौ